مجھے باورچی خانے میں دوسرے ممبران کا آنا بھی اچھا لگتا ہے کیوں کہ اگر ہم اکیلے ہی باورچی خانے میں کام کرتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہمیں سب کام اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے اور اگر ہمارے ساتھ کوئی اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتا ہے تو ہم اس سے کہہ دیتے ہیں ہمیں یہ دے دو مجھے یہ اٹھا دو مجھے وہ اٹھا دو جس سے کہ ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے میرے ساتھ میری میرے ساتھ میری بہن کام میری چھوٹی بہن میرے ساتھ کھڑی رہتی ہے جب میں باورچی خانے میں جاتی ہوں میں کھانا بناتی ہوں تو وہ مجھے یہ اٹھا کر دے دیتی ہے وہ اٹھا کر دے دیتی ہے مسالے اٹھا کر دے دیتی ہے کچھ بھی لا کر دے دیتی جس سے مجھے از کھانا بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور وہ جب باورچی خانے میں میرے پاس ہوتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ ساتھ میں ہوتی ہے تو مجھے کھانا بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ ہم دونوں مل کر باورچی خانے کی صفائی کرتے ہیں اور آرام سے کھانا بناتے ہیں ہم دونوں کو بہت اچھا لگتا ہے ایک ساتھ میں کام کرنا